आं हॅलो सांग आम म्हाका मातशें तुमचें नांव सांगता कित्याक हॉस्पिटलान खूब पेशंट येता न्हय म्हाका मागीर कळना लक्ष्मी कामत आं सो तुमकां डायबिटीज आसली तर आं सो डायबिटीज जाल्यार तुमकां सांगलेले तुमकां कितें खांवप कितें ना तें हां तर आतां तुमकां आतां तांच्यानी कांय डायट बी दिवना आसतलो फोलो करपाक जाल्यार तुमी आतां कितें करात डायबेटीज जालां नी तुमकां जाल्यार तुमी साकर मातशीं कमी करात खांवपाची गॉड खांयात तर हय गॉड खांया आनी हय साकरीचे म्हणल्यार तुमी हय शुगर फ्रि आतां म्हणो अशें कितें तरी गावतां पळय तें घालुन तुमी कित्यानूय खांव येता खीर बी खावपाची जर रुच येता न्हय जाल्यार

ना शुगर फ्रिन कितें आसता साकर नासता तितून जर तूं हातून खिरीन बी घालीत न्हय तुका कांय अशे साकरीचो प्रोबलम जायना डायबेटीज बी वाडना तुजी ती मागीर तुजी नोर्मल उरतां हय त्या खातीर त्या खातीर तुमी आं आनी तुमकां न्हय मातशें अशें स्वास घेवपाक बी प्रोबलम जाता न्हय सो तुमी अशें रव्याचे बी खांवपाक जाय पातळ रवो बी तशें उपीट बी तशें अशें खाया तुमी आनी न्हय चड आनी ओयली बी खावपाचे बंद करा ओयली बी खावनाकात तुमी फुड हय तळिल्ले खावनाका तळिल्यान तुमचे आनी खूब अशे भितरसून खूब त्रास जातलो तुमकां तितून मागीर तुमकां आनी परत एडमिट करचे पडो शकतां बेश्टे मागीर त्रास नाका तो त्या खातीर आनी तुमकां अशें आमट बी तें खांवनाका ते पित्त बी चाळवतले तुमचे आमट बी खायत जाल्यार आं बरे तर आनी कितें आसा जाल्यार सांगा आमकां फोन करुन बरें आं